आमी सगळी फॅमिलींतल्यान पॅ प्लॅन केल्लो की आमी भोंवपा वचपाची म्हूण सो आमी केरला वचपाचें प्लेन केल्लो सो आमकां मारगांव रेल्वे स्टेशनाचेर वचपा जाय आशिल्लें मागीर आमी घर घर साकून म्हळ्यार तिळामोल साकून कॅब बूक करपाक एक ऑनलायन कॅब बुकाक कॉल केल्लें सो ताका ताणी आमकां सांगलें मारगांव रेल्वे स्टेशन म्हळ्यार घर तिलामोळ साकून मारगांव रेल्वे स्टेशनाचेर पांच हजार सांगता म्हण आमी कितें म्हणलें मात्शें कमी कर म्हणून किद्या सगळें अशें सगळें तीन चार हजार घेता आनी तो एकलो पांच हजार घेता सो आमी ताका कमी कर म्हणलें नाजाल्यार आमी दुसऱ्या बूक करताय म्हणलें तो म्हणपा लागलो तुमी सारको टायम सांगा सगळे सारकें सांगा मागीर आपूण चिंतता म्हणपा लागलो सो आमी ताका सगळें सांगलें टायम सका सकाळचे संवाक म्हूण सांगलें आनी आनी येवपा दीस मागीर तुका कॉल करता म्हण सांगलें सो ताणे तो मागीर रेडी जालो कमी करपाक करून करून ताणी तीन हजार तीन हजार साडे तीन हजार केले सो मातशें बरें दिसलां आमकां आमी खूब ट्राय केलो बार्गेनींग ट्राय करपाक तो कसो आयकनासलो तरी सुद्दां आमी ताका बारगेनींग करपाक ट्राय केलें आनी ताणी पांच हजराचें साडे तीन हजार केले हरशीं दुसरी ड्राय दुसरी कॅब बूक ते तीन हजार बी घेता आनी हो आमकां सांगतालो पांच हजार सो आमी साडे तीन हजाराचेर मारगांव रेल्वे स्टेशनार गेली